डुकंदे डुकंदे मां हिकु भेरो नंढिड़ो खॾो अची वियो उन में मां धिको खाधो हुन में मूंखे गोॾे में धकु लॻो छिड़ खाई करे किरियुमि त गोॾे में धकु लॻो मुंहिंजे गीदे में रुमाल पयो हुओ उन खे मां चङी तरह साफ़ करे उन खे डाक्टर वटि पहुंतुमि डाक्टर मलहम पटी कई ऐं दवा गोरियूं ॾिनईं अठ ॾह ॾींहं हुन खे मां चङ तरह साफ़ सुथिरो रखंदो हुउमि दवा गोरियूं खाईंदो हुउमि हुन खां पोइ मां धीरे धीरे वेंदो हुउमि हलंदो हुउमि धीरे धीरे डुकंदो हुउमि पर उन खां पोइ जीअं ॾह अठ ॾह पंद्रहं ॾींहं खां पोइ जीअं ज़ख़म थोरी ठीक थी वई उन खां पोइ मां जीअं डुकंदो हुउमि ऊअं डुकंदो रहंदो हुउमि इन करे हाणे बिल्कुलु चङी तरह डुकंदो रहंदो हुउमि